ویسے تو یو ٹیوب پہ میرے بہت سارے پسندیدہ چینل ہیں پر اس میں سے میرا ایک چینل یہ اچھا ہے کہ مادھوری مادھوری پکوان وہ بہت اچھا بناتی ہیں اور بہت جلدی وہ تیار ہو جاتا ہے بن کے میں نے اس سے دو چار ڈش سیکھ لی تھی وہ بہت اچھا تھا وہ بنا تھا وہ چھولے بھٹورے بنانا سیکھا تھا بریانی بنائی تھی ایک بار اس کی ویڈیوز دیکھ کے اور اور پوڑیاں بنائی تھی پوڑی حلوہ پوڑی بنایا تھا اس کی ویڈیوز سے اچھا بنا تھا وہ میں نے زیادہ تر میں نے اس کی ہی ویڈیوز دیکھتی ہوں ویسے تو بہت سارے چینلس ہیں جو کہ مجھے پسند ہے پر مجھے وہ چینل زیادہ اچّھا لگتا ہے وہ اس میں وہ بہت اچّھے طریقے سے بتاتی ہیں اور وہ اس وہ جس طریقے سے بتاتی ہے جس جو ان کا فوڈ آئٹمس ہوتا ہے جس طریقے سے وہ بتاتی ہیں وہ اتنا ٹیپکل نہیں ہوتا ہے بہت ایزی میتھڈ سے بناتی ہیں وہ اور وہ میتھڈ مجھے بہت پسند آتا ہے اس حساب سے میں مادھوری پکوان کو دیکھتی ہو وہ بہت اچّھا بناتی ہیں اور میں ان سے ہی زیادہ تر سیکھتی ہوں